अगर से मैं बात करूं तू मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ उत्पन्न हें जिनका सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मैं उनमें से आपको एक घटना के बारे में बताना चाहूँगा कि जब मैं बारहवी कक्षा को पास कर चुका था उसे दौरान मेरे जीव वन में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि क्या में ड्रॉप लेकर के एक साल तैयारी करूँ या फिर मैं डायरेक्ट ही बारहवी के बाद किसी अच्छे कॉलेज में जाकर के एडमीसन लेकर के पढूँ इस दौरान मुझे बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार एवं अलग अलग प्रकार की बातों को सुनना मिलता था कि कुछ लोग कहते थे कि आप डायरेक्ट ही एडमीसन तो कुछ अच्छे लोग ये भी सलाह देते थे कि आप एक साल घर पर तैयारी कर करके पढ़ हिए और किसी अच्छे कॉलेज में जाकर के आगे एडमीसन लीजिए जिससे आपका भविष्य संवर सके इस दौरान मुझे कई सा रे लोग मिले और उनके सभी के अलग अलग विचार थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ही कन्फ़्यूज हो गया था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए उस दौरान में मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए जिसके बाद मैंने अपने मन को एकाग्र करके जब खुद से ही चिंतन का प्रारंभ किया कि मुझे क्या करना सही रहेगा और क्या करना सही नहीं रहेगा तो मुझे काफ़ी समय बाद यह अनुमान हो गया कि मुझे एक सा ल का गैप लेकर के अपनी तैयारीयों को अच्छी तरीके से दुरुस्त कर कर ही इग्ज़ाम देना चाहिए और उसके पश्चात ही मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमीसन लेकर कर के पढ़ना चाहिए जिससे कि मेरा भविष्य काफ़ी अच्छा हो सके क्योंकि अगर से किसी प्रकार से मैं डायरेक्ट एडमीसन ले लेता हूँ तो शायद मैं उतने अच्छे कॉलेज में ना जा पाउँ जितने अच्छे कॉलेज में मैं एक साल तैयारी कर करके जा पाऊंगा